क्लासीकल म्यूजिक ऐ जेह्का ओह् मिकी ज्यादा पसंद ऐ की कि नुआढ़े बिच बड़ी मुश्किल होंदी इक सुर ताल मिलाना नाले राग मिलाना ते घंटा अस कम्पेयर अगर उसी करन अस क्लासीकल गी कन्टैम्पररी कन्नै ते जेहड़ा क्लासीकल म्यूजिक ऐ ओह् ज्यादा ओह् ऐ मुश्किल ऐ क्योंकि उस बिच अलग अलग राग बी हैन ते जेहके मतलब न्हाड़े बिंदू न ओह् समझने बी बड़े मुश्कल न ते उसदे डिफ्रेंट डिफ्रेंट बी जेहड़े यूज होंदे न जियां वीेआणा होई ग ढोल्की होई गेई ते होई गेआ हार्मोनियम होई गेआ क्लासीकल बिच एह् यूज होंदे न अलग अलग तरीका कन्नै उसी पेश कीता जांदा ते जेहकियां मेरी फेरवेट सिंगर ऐ जेहकी लता मंगेश्कर ही उंदी मैं सारे गाने के बहुत प्यारे न ते पूरे देश गी ओह् बहुत मतलब प्यारियां हियां ते हुन सिंगिंग जेहका मेरा मतलब कि उसी अऊं मतलब पूरे दिन बी सुनी सकनी इन्ना पसंद ऐ मिकी बहुत ज्यादा पसंद ऐ सिंगिंग करना बी बड़ा पसंद ऐ ते सुनना बी बड़ा पसंद ऐ जिन्ने बी इंडियन आइडल शो हदे न में सारे दिक्खनी ते मतलब कि जेहके बी सुर ताल आह्ले हुंदे कन्टेम्पररी म्यूजिक मिगी इन्ना पसंद नी ऐ कि मिगी क्लासीकल गै पसंद ऐ जिसदा सुर होंदे ताल हुंदी उसदे बिच्च इयां देल मतलब खुश होई जंदा उसी सुनिये के भाई किन्ना शैल गा दे न ते जेह्ड़ा क्लासीकल म्युजिक ऐ ओह् पापुलर बी काफी ऐ मतलब प्रसिद्ध बड़ा ज्यादा ओह् पूरे देश भर च उसी लोग सुनदे न ते बड़ा पसंद करदे न उसी सुनना क्यों कि जिन्ने बी बड्डे बड्डे महान सिंगर होए न मतलब ज्यादा क्लासीकल सिंगिंग के पसंद करदे न कन्टेम्पररी जेह्की सिंगिंग ऐ ओह् ते हुन मतलब कि उस दी पापुलैरिटी हुन ज्यादा होई पर जेहकी क्लासीकल सिंगिंग ऐ ओह् पैहले शा गै मतलब बड़ी प्रसिद्ध ऐ